हाँ हमारे क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए बहुत सी सुविधा है जैसे हेल्थ चेकप के लिए चिकित्सक होते हैं उनका समय समय पर चेकप करते रहते हैं घायल खिलाड़ियों के लिए पट्टी करते हैं और दवा लगाते हैं मतलब उनकी मरहम पट्टी करते हैं सब कुछ करते हैं उनके लिए जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं उनके लिए पैसे भी दिए जाते हैं उनके लिए रिफन्ड भी मिलता है काफी योजनाएँ हैं जो हमे उपलब्ध हैं खिलाड़ियों के लिए खेलते समय कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उनके लिए बहुत सी स्कीमें हैं जो हमे पैसा देती हैं इलाज करवाती हैं और बहुत कुछ करवाती हैं और हमे खेलने का भी पैसा मिलता है